जीवन में कला इसलिए ज़रूरी है क्योंकि किसी भी व्यक्ति को जब कोई कला आ जाती है तो वह उस कार्य का कलाकार बन जाता है और जो कलाकार होता है वो समाज को बेहतर बनाने में ऐसी मदद करता है कि कलाकार अपनी कला के द्वारा एक तो समाज में जागरूकता का संदेश देता है और दूसरा वो ऐसा स्वरोजगार उत्पन्न करता है जिससे कि कई अन्य लोगों को भी रोजगार मिल सके और एक अच्छी आय हो सके तो इससे समाज भी बेहतर बनता है